हाँ बोलो नमस्कार सर नमस्कार अच्छा आपको बेसिक कर देंगे हम इसमें क्या तकलीफ है वैसे गारन्टी पीरियड में आपके यहाँ नहीं है उसके हिसाब से तो हम तो कितने गारन्टी तो दूसरे के हिसाब से कम कर देंगे हमको परमिशन मिलती है अगर आपका गारन्टी पीरियड ख़त्म हो गया है तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे नहीं तो आप कम्पनी के आउटलेट में जाओ हाँ तो ख़त्म हो गया तो उसमें भी चार्जेस लगेंगे आउटलेट में आपको मिल जाएगा और नहीं तो हमारे से करवालो उसमें क्या है नौ सौ रुपये से हज़ार रुपये तक नहीं उसमें तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता उसमें साथ ही इन्क्लूड होता है हाँ तो मिल जाएगा नया फ़ोन कौनसी दिक्कत वाली बात है नए का सम्थिंग बीस हज़ार रुपये है सेकेंड हैंड दस ग्यारह हज़ार रुपये मिलेगा जो कम्पनी से मिलेगी वह आपको मिलेगी तो नहीं पुराने वाले की इसमें क्या गारन्टी आएगी उसमें तो मैम हमारी तरफ से कुछ करते है तो यह गलत चीज़ है बाकी पुराने में कौनसी गारन्टी आती है नए वाले पर जो वह कार्ड वगैरह अवेलेबल है उसमें डिस्काउन्ट मिलेगा पुराने वाले में कोई डिस्काउन्ट नहीं है ऐसे सौ पचास रुपया अलग अलग टोटल के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएँगे वह अलग चीज़ है फ़ोन कितना पुराना है दो साल पुराना है एक साल पुराना है छः महीने पुराना है उसके हिसाब से उसकी डिस्काउन्ट हो जाएगी हाँ मिलेगा न आपके पास कौनसा कार्ड जो उसके हिसाब से मिलता है ऐसे इनका ढाई पर्सेन्ट है